स्कूल में जेको ॿार पढ़नि था पूरी पढ़ाई करे ख़तम था कनि त उन खां पोइ पढ़ाई करण त सुठो आहे घटि में घटि बि माण्हू खे ग्रेज्यूएट थियणु ई खपे पहिरीं ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि त जेके ॿार अगरि पढ़ाई में थोरा घटि आहिनि जिन खे बिल्कुलु मनु कोन्हे पढ़ाईअ जो ऐं उन्हनि जे घर जो को वापारु आहे उन्हनि जे पीउ जो ॾाॾे जो जंहिंजो बि ऐं उन्हनि जी ज़रूरत आहे उन वापार में त पोइ उन्हनि खे वापार में लॻी वञणु खपे अॻियां पुठियां अगरि उन्हनि खे वापार में ई अचिणो आहे ऐं पढ़ाई में उन्हनि खे काने इच्छा त पोइ उन्हनि खे वापार में अचणु खपे न त त पढ़ाई त तमामु ज़रूरी आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में त जेतिरी पढ़ाई कयो ओतिरो सुठो आहे छोजो जेतिरी पढ़ाई ॿार कनि था ओहिड़ा ओहिड़ियूं ओहिड़ियूं उनन खे नौकिरियूं नौकरियूं बि मिलनि थियूं ऐं ओतिरो कमाइनि बि था अॼ जे ज़माने में पैसे जी ॾाढी वेल्यू थी वई आहे की भई पैसो आहे जंहिं वटि उने खे ई सभु सलामी था कनि तंहिं करे पढ़ाई करणु ॾाढी सुठी ज़रूरी आ्हे पढ़ाई करण सां ई माण्हू अॻियां थो वधे बाक़ी वापारु जिन जे घर जा ख़ुदि जा आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि जो पढ़ाई में मन कोन थो लॻे त उन हिसाब सां पोइ उन्हनि ॿारनि खे सवेलु ई वापार में लॻी वञणु खपे छोजो अॻियां पुठियां उन्हनि खे वापार ई करिणो आहे